میں اپنے کھانے میں ایک مسالہ ایسا ڈالتی ہوں جس سے میرے کھانے میں ایک الگ سواد آتا ہے میرے کھانے کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور میرے گھر میں اس کھانے کی سب تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت مزے کا بنا ہے میں نے اس مسالے کو اپنے آپ بنایا تھا میں اس مسالے کو بنانے میں لونگ زیرا دھنیا نیمبو کالی مرچ اور لہسن ادرک ڈالتی ہوں میں جب کھانا بناتی ہوں تو اس مسالے کو ہمیشہ ڈالتی ہوں جس سے میرے گھر میرے کھانے کا سواد بڑھ جاتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے میرے پاس والی آنٹی بھی کہتی ہیں کہ کیا بنا رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میں ان کے گھر کھانا بھیجواتی ہوں تو وہ بھی میرے کھانے کو کہتی ہیں کہ ایسا کیا ڈالتی ہے جو کھانے میں اتنا سواد آتا ہے میں ہمیشہ وہی مسالہ ڈالتی ہوں جس سے میرے کھانے کا سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے